हैलो नमस्कार जी ठीक ऐ तुंदे कोलां मच्छियां लैने कोलां पैह्लें आहो ओह् हीं ते सनानी कि तुसें मतलब साढ़ा इक घर दा होंदा मतलब तुंदे कोला लैनियां इस बारी पता नीं कियां खराब निकली मिगी बी ओह् नीं समझ आ दा हर बारी तुंदे कोला लैनी थोह्ड़ी कियां खराब होई जैदा होइयां

तुसेंगी शैल गै दित्तियां हून साढ़ा ते कम्म खराब होइयां ना ठीक ऐ भेजी औड़ेओ कुसे कु'न्ने खानी ऐ इक बारी होई ही फूड पोआइजनिंग हून थोह्ड़ा बार बार खानी ठीक ऐ हां जी फिर तुस ध्यान रक्खेओ हां जी ठीक ऐ तुसी ध्यान रक्खेओ फ्ही